असांजे शहर में बालक मंडली जे नाले सां हिकिड़ो ग्रुप आहे उहे भॻत आहिनि उहे सुठो ॻाईंदा आहिनि और घणनि ई शहरनि में वञी वञी उहो जन पंहिंजो प्रोग्राम कंदा आहिनि और सभिनि खे रिझाईंदा आहिनि उन्हनि जी उन वाधारो उन्हनि जो एॾो आहे की संगीत एॾो सुठो उहो जन ॻाईंदा आहिनि भॼन कीर्तन ख़ूबु सुठो ॻाईंदा आहिनि उन्हनि जा वाद्द जेके थींदा आहिनि उन में ढोलक हारमोनियम ख़ूबु सुठो नमूने सां उहो जन इन जा उपयोग कंदा आहिनि